مجھے سب سے صحیح فلم اور اچھی فلم لگتی ہے ہم ساتھ ساتھ ہیں جیسے اس میں بہت اچھا یہ دکھایا جاتا ہے کہ سب پوری گھر بار ایک ہی ہے اور سب مل کے رہتے ہیں اور ہر فنکشن ایک ساتھ ایکتا میں مناتے ہیں اور ہر جگہ جا رہے ہیں تو گھومنے جا رہے ہیں اس میں بھائیوں کا پیار دکھایا ہے اور جو بھی جیسے بھائیوں کی شادی ہوتی ہے تو اس میں سب بھابھیوں کا پیار دکھاتے ہیں اور لوگ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بھائی الگ نہیں ہو پاتے ہیں اور اس لیے اس فلم کا یہ ہے جو ہے مجھے پسند ہے کہ اس میں ایکتا دکھاتے ہیں کہ پیار میں بہت ایکتا ہے اس لیے مجھے ہم ساتھ ساتھ ہیں یہ فلم اچھی لگتی ہے اور ایک طریقے سے یہ فیملی کے لیے بھی صحیح ہے کہ گھریلو فلم ہے ایک طریقے سے یہ کوئی اس میں کچھ ویسی غلط نہیں ہے تو فیملی کا ہے